अहाँके कि पसन्द छियै अहाँक की पसन्द छियै इएह खाना खाना बनाउ भात दालि सब्जी तरकारी इएहसभ पसन्द छै एखन तऽ सावन चलि रहल छै तऽ अभी तऽ मीट मछली नहिए चलै छै सादे सादे खाना सादा सादा खाना बनेलहूँ एखन हरा हरा सब्जी मिलै छै